आङो रांखौ सेभिं एकाउन्टआवनो दोन्थुमो आरो बायदि गामियारि बिथिङाव दाहार बा सुद हिसाबैबो होयो बेबायदिनो रांखौ दोनथुमनाय जायो आंहा एफ डि म्युचियेल फाण्डफोरबायदि सायख'नाय गैया दायो लानाय जाथ'वाखै मानो होनोब्ला आङो गावनि रांखौ दोनथुमनायनिख्रुइ इनभेस्ट खालामनायाव बांसिन मोजां मोनो बेबायदियैनो आङो गावनि रांखौ इनभेस्ट खालामनानै मोजां मोनो आरो इनभेस्ट खालामनानै दोनथुमनाय जायो बेनिफ्राय बे इनभेस्ट खालामनाय मोननाय रांखौ बा इनभेस्ट खालामनानै मोननाय मुलाम्फाखौ फिन इनभेस्टखौनो खालामफिनो जाखिनि एसे एनै रां थायो बासिनानै बेखौसो आङो सेभिं एकाउन्ट्सआव दोनथुमनाय जायो जाहाथे माबाफोर खामानियाव नांगौ जायोब्ला जाहाथे बाहायनो हायो बेनि थाखाय आं सेभिंस एकाउन्ट्सआवनो रांखौ एसे एनै दोनथुमनाय जायो आरोबाव रांखौ जों ए टि एमजों बा डायरेक्ट बेंकआव थांनानै दोनथुमनाय जायो